जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती है जब हमें बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं जब निर्णय लेने की बात आती है तो हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता है क्योंकि हमारा दिमाग हमें सही चीज़ें गलत चीज़ें दोनों बताता है अगर हम गलत निर्णय लेते ले लेते है तो उसका भुगतान हमें आगे करना पड़ता है और जभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने मन में विचार करता हूँ या अपनी माता पिता से उसकी सलाह लेता हूँ जो मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल सके और मेरे निर्णय लेने में मेरी मदद कर सके क्या सही है क्या गलत है ये इसके बारे में मेरे माता पिता मुझे अच्छे से बता सकते हैं और कभी भी जब परेशानियाँ होती है या कोई बात समझ में नहीं आती तो उस समय भी मैं अपने माता पिता से पूछता हूँ और निर्णय नहीं ले पता हूँ तो उन्हीं से को बोलता हूँ कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए क्या डिसीजन लेना चहिए क्या निर्णय लेना चाहिए इस इस परिस्थिति के हिसाब से